السلام علیکم میرا نام علی ہے اور میں نے حال ہی میں اپنی پہلی نوکری شروع کی ہے میں نے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ریٹائرمنٹ فیوچر کے لیے ابھی سے سیونگ اسٹارٹ کروں اسی وجہ سے میں نیشنل پینشن سسٹم میں رجسٹر ہونا چاہتا ہوں آج میں نے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو کال کیا تاکہ مجھے پروسیڈیوٹ کے بارے میں مح معلومات مل سکے میں نے ایچ آر ریزر سینٹیویٹ سے کہا کہ میں آئے امپلوائی ہوں اور این پی ایس کے لیے اینرول کرنا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے بہت فرینڈلی طریقے سے ویلکم کیا اور بتایا کہ این پی ایس رجسٹریشن کے لیے کچھ بیسک ڈاکیومینٹ ضروری ہوتے ہیں جیسے کہ آدھار کارڈ پین کارڈ اور بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلس انہوں نے مجھے انہوں نے مجھ سے میرا آدھار نمبر مانگا جو میں نے انہیں دیا ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن زیرو ون ٹو ایچ آر نے بتایا کہ یہ ڈیٹیل سسٹم میں ڈال کر پی آر اے این پرماننٹ ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ نمبر رجسٹریڈ کیا جائے گا یہ پروسیس تقریباً پانچ سے سات ورکنگ ڈیز میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے پی آر اے این ملنے کے بعد میں نے این پی ایس پورٹل پر لاگن کر کے اپنی کنٹریبیوشن دیکھ سکتا ہوں